अॼु जे जमाने में छोकिरिनि जाम तरक़ी कई आहे ऐं अॼुकल्ह सरकार बि छोकिरिनि ते ॾाढो सुठो नज़रियो रखियो आहे कि हू पढ़नि लिखनि ऐं असां जे देश जो नालो रोशन कनि पहिरियों ज़माने में छोकिरिनि खे घटि पढ़ाईन्दा हुआ पर सरकार जे अगियां अचण खां पोइ छोकिरिनि ते सुठो ध्यानु ॾिनो वियो आहे जेका घर वारा आहिनि उहे बि छोकिरिनि जी पढ़ाईअ ते ध्यानु ॾियनि था सरकार जूं स्किमुनि जीथे ॾिसनि था त सरकार अहिड़ी महिनत थी करे कि छोकिरिनि जी पढ़ाईय लाइ पैसा घटि में किथे किथे फ़्री बि जाम स्किमूं आहिनि अॼुकल्ह हिक स्कीम हलंदी आहे जेकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जाम सुठीयूं पैमाने ते सरकार स्किमूं कढे थी जीअं असां यूं छोकिरियूं अॻियां वधनि छोकरनि जे बराबर थियनि ऐं हीअ जाम सुठी स्कीम जेकी आहे इन करे जाम छोकिरिनि खे अॻियां वधण जो चांस मिलियो आहे ऐं छोकिरियूं अॻियां फील्ड में वइ वधियूं बि आहिनि अॼुकल्ह जेकियूं छोकिरियूं आहिनि उहे छोकरनि खां अॻियां हली वयूं आहिनि जाम छोकिरियूं डॉक्टर टीचर पायलट मन अहिड़ी हिक काई जॻहि काने जिथे छोकिड़िअ पंहिंजो पंहिंजो अस्तित्व ना ॾेखारियो हुजे ऐं जेकियूं शोकरियूं घर लाए घर में हाउस वाइफ़ हूंदीयूं आहिनि उह बि जाम सुठियूं पंहिंजो प्रोफेशन ॾेखारींदियूं आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे चङी तरह पढ़ाईंदियूं आहिनि मन जेकी पढ़ाई आहे उहा हमेशह कमु ई इंदी आहे पढ़ाई कॾहिं चईबो आ्हे न कि भई व्यस्त न वेंदी आहे पढ़ाई छोकिरियूं जेकीयूं पढ़ाइदियूं आहिनि हुननि में युटीलाइ मन चईबो आहे न कि भई चङी तरह ॾींदीयूं आहिनि ध्यान ॾींदीयूं आहिनि ऐं हूअ किथे न किथे उह यूज़ कंदी आहिनि ॿारनि खे पढ़ाईनि टीचिंग कराइनि मन हर हिक जॻहि ते जाम सुठी यूज़ आहे ऐं पढ़णु खपे छोकिरिनि खे ऐं सरकार बि असांई मदद करे थी कि छोकिरिनि खे पढ़ाए करे अॻियां वधाए थी ऐं इहो ई हलन्दो रहे ऐं जाम सुठो तरीक़े सा सरकार सभिनि खे सहयोग करे थी ऐं फेमली मेम्बरस बि हाणे सभु सहयोग कनि था ॿार खे पढ़ाइण में